हमारे क्षेत्र में हम बहुत सारे बिजनस शुरू कर सकते हैं जैसे हम कपड़ों का बिजनस और चप्पल का बिजनस अभी ठंड है अभी ठंड में स्वेटरों का बिजनस जैसा जैसा मौसम चलता है हम उस हिसाब से बिजनस भी शुरू कर सकते हैं जैसे गर्मी रही तो हम कैप वगैरह कैप वगैरह का बिजनस और ठंड रही तो स्वेटरस वगैरह का और

सबसे बेस्ट है उससे हम कोई भी फॉर्म भरवा सकते हैं वो ईस्कूल के बच्चों का जैसे कोइ भी फॉर्म भर सकते हैं इसलिए हम बहुत से बिजनस चालू कर सकते हैं